तव्हां गोवा घुमण विया हुअउ उन बारे में थोरो ॿुधायो अॻे साल असां गोवा जी तियारी कयूं पिया त असां चार दोस्त मिली करे तियारी कई त जीअं असां तियारी कई त प्लेन जी टिकेटूं जामु महांगी हुई त असां ट्रेन जी टिकेट बुक कई ऐं डिसेंबर जे महीने में असांखे ट्रेन जी टिकेट मिली वई त जीअं असांखे ट्रेन जी टिकेट मिली त असां चारई दोस्त जामु ख़ुशि थी वियासीं ऐं असां पॅकींग करणु चालू कई त जीअं असां पॅकींग करणु चालू कई त हुन हुन टाइम खां ई असांजी मस्ती चालू थी वेई हुई त ॿिए ॾींहुं सुबुह खां सुबुह जो पंजे वॻे दादर खां ट्रेन हुई त असां चार साढी चार वॻे ताईं पहुची वयासीं त जीअं ट्रेन आई त असां अंदरि चढ़ी वियासीं ऐं पंहिंजी जॻहि ते वेई रहियासीं त हे सुबुह जो पंजे वॻे खां ॾींहं जो हिकु वॻे ताईं जी ट्रेन हुई त हे हिकु वॾो सफ़रु हो ऐं असां दोस्तनि जो बि इएं ई हो की असां वेहंदासीं त सुम्हणो नाहे मस्ती चालू कई मस्ती चालू थी वेई हुई त जीअं असां शु वेई रहियासीं ट्रेन में उन खां पोइ असां लुडो खेलियो ताश खेलियो ऐं थोरो नाश्तो पाणी खाधो इअं रगिड़ा पेटीस घुराई हुई मुंहिंजे दोस्त त मूंखे बि जामु वणी मां बि घुराए वरिती त हिकु वॻे पहुचियो अ हिकु वॻे असां मडगांव स्टेशन ते पोह पहुची वियासीं त जीअं असां हेठि लथासीं त असांजी टॅक्सी बि तियारु हुई जेकी असांखे अलीला दिवा होटल में पहुचाइणी हुई त असां पंहिंजे टॅक्सी में वेही रहियासीं ऐं पंहिंजे होटल जे तर्फ़ां निकिरी वियासीं जीअं असां होटल ते वियासीं त असांजो सुठे नमूने स्वागतु थियो हो ऐं जीअं असां जो स्वागतु थियो असांखे रूम जी चाबी डी ॾई ॾिनी वेई हुई जीअं असां रूम जे अंदरि वियासीं उनजो रूम जो सॼो ए सी ठहियलु हुई ऐं जेका कलर बि हुआ दीवारुनि ते त जामु सुठो हो पेंटींगस बि जामु सुठी हुई त जीअं असांजो प्लॅनिंग ठहियो हो की असां पहिरियों ॾींहं ते आरामु कंदासीं पोइ शाम जो नाश्तो खाई करे असां सूरज जो दर्शन कंदासीं ऐं पोइ अॻियां वेंदासीं त जीअं असां सुबुह जो शाम जो हेठि लथासीं होटल मां त असां वॅगेटॉर बिच ते वियासीं हुते सुंदर नज़ारा हुआ जामु ॿाहिरि जा देश जा माण्हू बि ॾिसणु आया जेको अं जाम अं ख़ुशि ॾिसणु अचनि पिया उते जेकी बीच हुआ सभु साफ़ु सुथरे नमूने रखियो वियो हो ऐं इन्हनि इनखे ॾिसी करे बि असां खे जामु वणियो छो त असांजे देश में असांजे शहर में त अहिड़ो सुठी साफ़ु सुथरी जॻा हुई न ऐं बिच एतिरा साफ़ु सुथिरा हुआ न त असां दोस्तनि जामु मस्ती कई उते ई असां पाणीअ में बि लथासीं मज़ो कयो उनखां पोइ उते ई शाम रात थी वई अ पाणीअ में खेलंदे खेलंदे पोइ जीअं असां जी ट्रिप हुई चार ॾींहं पंज रातियूं जी त इएं ॿ टे ॾींहं त असां इअं बिचनि में वियासी थोरो अ बोटींग कयो कसिनो वियासीं ऐं उते अ थधु बि जाम हुई त असां अ घुमण में मज़ो पियो अचे त जीअं हाणे पंज ॾींहं थिया हुआ त असांखे निकिरणो हो पर हाणे जेको इहो गोवा जो ट्रिप हो उहो त आहे त जामु मस्तु मूंखे त यादिगिरी सुठी हुई मुंहिंजी त मां ज़रूरु ॿिए सालु बि वापसि वेंदुमि